आं आंनि उन्दै समनि लोगोफोरखौ बांसिनै गोसोखाङो मानोना बिसोर आंजों उन्दै समाव गेलेयोमोन आंजों रायज्लायोमोन गेलेफायोमोन बिदिनो रंजा बाजा खालामोमोन बेनिखायनो आं उन्दै समखौ गोसोखाङो अराय सम आं बै समखौ गोसोखाङोब्ला दा मोनफिनला आरो आं बै समखौ अराय गोसोखाङो आरो आंनि आंगो लोगोफोरखौबो आं अराय गोसोखांबाय थायो बेनिखायनो आंनि आंगो लोगोफोरखौ बावनो हाया